समाचार के मामलें में देखा जाए तो हमारे काफ़ी चैनल्स हैं जो हमें न्यूज़ देते हैं जैसे की मीडिया पे आप देख लीजिए खूब सारे चैनल्स अभी हमारे चल रहे हैं कम से कम पचास से सौ आप देख सकते हैं खूब चैनल्स हैं जैसे कि टाईम्स ऑफ ये ये आज तक हैं हो गया आपका ये इंडिया न्यूज़ हो गया ट्वेंटी फौर सेवन न्यूज़ हो गया और भी कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो हमें रेगुलर जानकारियाँ देते रहते हैं हमारे आस पास क्या हो रहा है कोई घटना होती है तो उसका उसकी जानकारी हमें मिलती रहती है वक़्त टाइम पर और जैसे अखबारों की बात की जाए तो हमारा ये टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया दैनिक भास्कर आता है जो काफ़ी प्रचलित है हमारे ऑल ओवर राजस्थान में भी और जोधपुर में भी और अपना ये राजस्थान पत्रिका आप ले लिजिए तो उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं और जैसे कोई भी एक्टिविटी होती है हमारे यहाँ की जैसे की सरकार को लेकर आप देख लीजिए विद्यालयों में जो हो रहा है तो हर को इन अखबारों के साथ जुड़ा है और अपना हर अपना एक्सपीरियंस अखबारों के साथ शेअर करता है और एक से दूसरे के पास ये सारे एक्सपीरियंस जाते हैं और लोग पढ़ते हैं और खूब रुचि भी लेते हैं इन सब में तो सबसे लोकप्रिय आप कह सकते हैं कि खूब सारे चैनल्स हैं जो सारे ये न्यूज़ वगैरह देते हैं